नमस्ते जी मैं बाहर से घूमने के लिए आया हूँ लखनऊ हाँ लखनऊ आया हूँ भाई यहाँ फेमस जगह जहाँ हो वहां बताईये कहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा घूमना अब मेरी फैमिली है टाइम कितना लगेगा किस जगह घूमेंगे अगर अगर इमामबाड़ा घूमेंगे तो कितना टाइम जायेगा उसमें अरे मतलब एक पौन घंटा लगेगा तो काहे से चलेंगे हम नहीं बाइक से तो फैमिली जाएगी नहीं एक विकल्प कोई ऐसा हो जैसे गाड़ी वगैरह फॉर व्हीलर तो आपके कोई जानने वाले हो या आप जानते हो जिसको तो फला फलां जगह भेज दो हम वहीं पर हें चारबाग स्टेशन पर हैं आप वहां गाड़ी भेज दो और वही से हम आ जाते हैं आने में हमको लग जायेगा पंद्रह से बीस मिनट शायद तो घूमना टहलना मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं लखनऊ घूमने तो पहले कहाँ चलेंगे छः पर टाइम तो ऑफ नहीं हो जायेगा कितने टाइम तक खुलता है कितने टाइम तक खुला रहता है

और इमामबाड़ा अगर घूमते हैं तो कितने टाइम तक खुला रहता है वो इमामबाड़ा एक से आठ बजे तक खुलता है ये अगर चौबीस घंटे खुला रहता है तो चलिए पहले इमामबाड़ा ही घूमते हैं फिर हम फिर आपको बताते हैं हम कि दूसरी जगह कहाँ चलना है इमामबाड़ा इमामबाड़े में क्या खास है देखने वाला कुछ स्पेशल है घंटा घर वगैरह

अच्छा चलिए फिर हम आते हैं उधर नमस्कार आप गाड़ी भेज दीजिये हम आते हैं नमस्कार